मधुमक्खीके पालनमे मध नहि लगबै छै घरमे छत्ता लगबै छै ओकरा बढ़िआँसँ पालैत छै तऽ छत्ता लगबै छै तऽ आदमी की करै छै ओकरा काटि कऽ रस छोड़ा कऽ बजारमे बेचैत छै तऽ एहि लए कऽ जे छै मधमे मधके बेचैत छै बजार तजारमे ओहिसँ जे छै ने मधके रस गाड़ि कऽ बेच लै छै ओहिसँ पालन करैत छै मधके स्वच्छ जगहमे रखैत छै